दिक्खो जी सबतो बड्डा जेह्ड़ा चैलेंज मैं अपनी लाइफ कन्नै कीते दा कि में एह् कीते दा कि में दा मतलब कि कुछ अग्गै निकलना ऐ कुछ इक अच्छा इंसान बन ना ऐ इस वेल्लै ते मेरा इयै चैलेंज ऐ अपने जिंदगी कन्नै कि दिक्खो जी जियां अ'ऊं पढ़ा नि ऐ इस टाइम ओह् बीए फिफ्थ सेमिस्टर दी स्टूडेंट ऐं जियां ते इस टाइम ते मेरा इयै चैलेंज ऐ अपनी जिंदगी कन्नै कि में एह् ग्रेजुएशन करनी ऐ ते करनी ऐ करनी ऐ ते करनी ऐ एह् चैलेंज मैं पूरा करना ऐ ते करना ऐ बिल्कुल ग्रेजुएशन में कम्म अपनी पूरी करनी ऐ ते करनी ऐ इसदे जेह्ड़ा ते चैलेंज कुछ अपनी लाइफ ते जिंदगी दा करने बी में एह् कीते दा ऐ कि कुछ इक अच्छा इंसान बनियै कि अपने मां प्यो ही अऊं इक अपनी खुशी देई सकां एह् देनी ऐ कि एह् में अपनी लाइफ कन्नै इक चैलेंज कीते दा ऐ ठीक ऐ मैं वादा कीत्ते दा ऐ वादा कीत्ते दा ऐ के इक दिन अऊं अपने मां प्यो ही अज्ज अऊं घरा निकली आं तां कुछ जिस टाइम अऊं घरा निकली थी तां मेरी कोई मतलब कि मेरी कोई वैल्यू नि थी और अज्ज जेह्ड़ी तां अज्ज बी साढ़ी मेरी वैल्यू किश नि ऐ पर फिर बी कुछ ना कुछ और पैह्लें कोला ठीक आं ते अग्गै बी आऊं सोचनी कि इक अच्छा इंसान बनियै अपने मां प्यो दस्सना ऐ की कि इक अच्छी बनियै कि मेरे मां प्यो ही जेह्ड़ी खुशी होग इक अपने मां प्यो दी खुशी आस्तै कि मैं अपनी लाइफ कन्नै अपनी जिंदगी कन्नै इक चैलेंज ऐ कि उ'नेई अऊं किश अच्छा बनियै दस्सां अच्छा बनियै दस्सां कि जी हुन में अपनी जेह्ड़ी पढ़ाई ऐ पूरी करनी ऐ इस कम एह्दे कन्नै पूरा चैलेंज ऐ कम्पलीट करियै ते इक जाब जेह्ड़ी तां लेइयै ओह् में अपने लाइफ बिच जिंदगी दे बिच ओह् सामने दस्सनी ऐ जरूर अपने मां प्यो ही जेह्ड़ी तां एह् खुशी जरूर मैं देनी ऐ एह् मेरा चैलेंज ऐ मेरी जिंदगी दा